हैलो कु'न बो्ल्ला दे बोल्लो फोन ते ऐ लेकिन फोन ई नेईं मिलदा उन्नी सौ संताली निं सत्तर दा ई आं वीवो दा फोन ई अग्गें चलदा स्हेई ऐ ऐहीं कैमरा स्हेई ऐ ते एह् कोई निक्की मुट्टी चीज़ थोह्ड़ी ऐ बधिया कैमरा ऐ चलदा स्हेई ऐ ओह् इंया तै मैहंगा ऐ तुसें इंया गै लग्गी जाना चार ज्हार रपेआ में बारां ज्हार दा जागत आक्खदा में बारहां ज्हार रपेआ लै दा में चलाना निं ऐ भई इन्ना थोह्ड़े चलाना एह् गल्ल बात गै करना ते इंया दिक्खदा रौह्ना किश ते सिर्फ इसदा शीशा भज्जे दा में नमां चढ़ाई देई ओड़गा तुसें ई आं आं पैसे नकद गै लैने निं दिक्खी लैयो आं दुहार निं अस करदे